अजकल जेह्के लोग आवै दे ओह् केह् करदे डोगरी घट्ट बोला दे ओह् केह् करदे इ'यां शर्म मैसूस करदे उसी बोलना जेह्की असें नेईं करन चाहिदा ते डोगरी साढ़ी भाशा ऐ शान ऐ साढ़ी ते अज्ज कल्लै दे लोग अंग्रेजियां बोलै दे ते बाह्रें बाह्रें दियां चीजां न ते उ'नें ई ओह् करा दे फालो करै दे अपना दे जो कि असें नेईं करना चाहिदा साढ़ी जेहकी डोगरी ऐ ओह् साढ़ी पशान ऐ डोगरे दी डोगरा कल्चर होई गेआ डोगरी बोलनी होऐ अज्ज कल्लै दे लोग केह् करदे निक्के निक्के बच्चे ई केह् करदे हिंदी ते इंगलिश सखांदे अते इंगलिश जैदा म्हौल करै दे ते असें अपनी जेह्की जेह्की साढ़ी अपनी भाशा ऐ साढ़े ओह् असें नेईं भुलनी चाहिदी असें बच्चें ई डोगरी सखान्नी चाहिदी होर बी भाशा असें सखानियां चाहिदियां एह्दे बेच कई ओह् नेईं ऐ लेकिन अज्ज कल्लै दे लोक अपने बच्चें ई छड़ी हिंदियां सखांदे हिंदियां सखांदे कन्नै इंगलिशां सखांदे होर पंजाबी ते पता निं जो बी भाशा न जेह्कियां बगैरा सनांदे सखांदे अतें बच्चें ई कुत्थुआं औनी डोगरी जे कुतै सखागे ते डोगरी बोलना औग